गराइ गाखोनोबा थियारि जाखानांगौ आरो बेबायदिनो दाथ' नै बाइक गाखोनायावथ' हेल्मेट नङाबा फाइन लायो फाइनआ दा नै सिगां फास्स'मोन दा हाजार होनना खोनाबाय आं बाइक गाखोनाया गराइ गाखोनायाबो बेबायदिनो द्रेसफोरखौ गाननांगौ आरो दाब्रायनांगौ गराइ गाखोनाया बेबायदि नङाब्ला जाया दा गराइ गाखोनाया दा फ्राद फ्रिद जानांगौ आरो जेरैबो लागामफोरखौ गोख्रों हमथानानैहाय बोग्दाव बोग्दाव खालामनांगौ अब्लासो दाब्रायनो हायो जेसेनो बोग्दाव बोग्दाव खालामगोन एसेनो खारगोन गराइआ नों लागामखौहाय बोग्दावाबा खारनोनो हाया खारा मोजां थिग गाखोआबा गराइ गाखोनायाबो बिराद ट्रैनिं थानांगौ ट्रैनिं नंङाला जाया गराइ गाखोनाया बेबायदिनो गराइआ मानसिखौहाय खोख्लैयोबो लुथ्रुस आरो लुथ्रुस खोख्लैयो लागामखौ मोजां बोग्दावाबा लायाबा मानसिखौहाय खोख्लैयो जेसेनो लागामखौ बोग्दावगोन एसेनो खारगोन आरो गराइनि खारनाया गोख्रै आथिं थोंब्रै गराइना आरो खारनाया गोख्रै नों जेसेनो बोग्दावगोन एसेनो खारगोन गराइनि माबाया गराइआ बोलोगोरा